ہاں ہلو سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ شو بک شاپ کے آنر بول رہے ہیں آپ اچھا مجھے نا آپ کچھ بکس لینی تھی تو میرے سے مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے یہاں مطلب کہ ڈسکاؤنٹ میں بک میں ڈسکاؤنٹ جو ملتی ہے اس میں مطلب کہ کتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ جی ہوں اچھا تو سلیبس کی کتابوں میں نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کے یہاں سلیبس کی کتابوں میں کتنا مطلب کہ آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جی اچھا اور لٹریچر کی بکس میں اچھا لٹریچر میں جو فکشن نان فکشن کا مطلب یہ ہے تو فکشن میں آپ کے یہاں ڈسکاؤنٹ کتنا ملتا ہے جیسے فکشن کی جو بکس ہوتے ہیں وہ ہاں جی اچھا اور نان فکشن میں آپ کتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اچھا اچھا جو مطلب کہ جیسے کہ ریلیجیس ٹائپ کی بک ہے جیسے کہ اسلامک اسٹڈیز تو اسلامک اسٹڈیز میں آپ ڈسکاؤنٹ کتنا دیتے ہیں اچھا اب جیسے کہ پھر انگلش لٹریچر ہے اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سر اوکے تھینک یو